ہندوستان میں آزادی کی تحریک برطانوی استعمال کے خلاف ایک تاریخی جد و جہد تھی جلیان والا باغ قتل عام اور نمک تحریک جیسے اہم واقعات نے آزادی کے لیے ہندوستانیوں کے عزم کو ظاہر کیا مولانا ابوالکلام آزاد جیسے قابل ذکر مسلم رہنما جنہوں نے تمام برادریوں کے درمیان اتحاد کی وکالت کی اور خان عبدالغفار خان فرنٹیئر گاندھی نے عدم تشدد پر مبنی مزاحمت پر زور دیا علامہ اقبال کے الگ مسلم ریاست کے وزن نے بعد میں قیام پاکستان کو متأثر کیا یہ رہنما مہاتما گاندھی اور جواہر لعل نہرو جیسی شخصیات کے ساتھ انیس سو سینتالیس میں ہندوستان کی آزادی کے حصول کے لیے متحد ہوئے جو تاریخ کے ایک اہم لمحہ کی نشاندہی کرتا ہے